جی ہاں مجھے موسیقی سننا پسند ہے مختلف قسم کی موسیقی پسند آتی ہے جیسے کہ کلاسیکی پاپ اور قوالیاں کلاسیکی موسیقی میں عموماً سکون اور تفکر کو بڑھاتی ہے پاپ موسیقی یہ مزیدار اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے قوالی روحانی اور دل کو چھو جانے والی ہوتی ہے میری پسندیدہ گلوکاروں میں محمد رفیع لتا منگیشکر اور نصرت فتح علی خان شامل ہیں جن کی موسیقی میں ایک خاص جادو ہے جو دل کو چھو جاتا ہے موسیقی کی دنیا میں بہت سے مختلف انداز اور جاندار گانے ہوتے ہیں مزید کچھ قسم کی موسیقی اور گلوکار جو پسندیدہ ہو سکتے ہیں فاک موسیقی یہ مقامی اور روایتی موسیقی ہوتی ہے جو مختلف ثقافتوں کی جھلک پیش کرتی ہے مثال کے طور پر عطاء اللہ عیسی خیلوی کی پنجاب کی فولک موسیقی جاز ایک ایسا موسیقی کا انداز ہے جو آزادانہ اور تخلیقی ہوتا ہے اس میں جاز کے بڑے نام جیسے کہ لوئس آر آل اسٹرانگ اور چیک کوریا شامل ہیں ڈھولکی اور بھجن یہ مذہبی روحانی موسیقی ہوتی ہے جو عام طور پر پوجا اور عبادت کے دوران سنی جاتی ہے گلوکاروں میں جیکشن آریہ اور شاد اری جیسے فنکار بھی بہت مقبول ہیں ہر فنکار اور ہر موسیقی کا انداز ایک خاص مزاج اور احساس کو بیدار کرتا ہے اور یہی چیز موسیقی کو اتنا دلچسپ بناتی ہے